ए खोनाबाय ए हेल्ल' नोंहा दमासिनि मा मा बानायनो बेसेबां सोमखो बाल अनखौलाय ए आंहाबो एसे सोमदेरबाय सोमनायालाय आंना सय साथ केजिसोल' जागोनदां बांद्राय बुरजा नङा नोंहा मा मा बानायगोन ओमफ्रायलाय ओमफ्राय माजों माजों माजों बानायगोन फिथाखौ ए आङो लारु एसे बानायनो नागिरदों ओमफ्राय बिदिनो फिथाखौ नारेंखलनि एसे बानायनिसै सिबिंनि एसे बानायनिसै ओमफ्राय बिदिनो सोरबा सोरबा सिनिबो जानो मोजां मोनो नालाय सिनिजों एसे बानायनिसै नंदों एफा एफा आंहा साथ केजिसोल' सोमखादोंहाय बारा बुरजा सोमाखै आङो बानायनायावबो रावबो मावफादेरग्राबो गैया नालाय एसे खस्थ' जायो ओंखायनो एसे खम बानायबाय आङो जायखिजाया औ बेखौनो नोंखौ मा मा बानायगोन सानदों आं ओंखायनो सोंहरदों आङो नङाबा मिन्थिलाया नालाय ओंखायनो सोंहरदों आंं गावहा नों औ नोंहा बानायग्रा मानसिबो दंफायोहाय आंहा हारसिं ना ओंखायनो बांद्राय बुरजा बानायनो हायाखै नोंसोरहा मानसि दंना खामानि मावफाग्रा बेखौ सासे बानायबाय थादो सासे खामानि मावबाय थादो आंहा ओरैनो बेखौ बानायहां बेखौ दोनहां बेखौ बानायहां जायो ना हारसिं नालाय ओंखायनो खस्थ' बांद्राय जायो होननानै बांद्राय बुरजा खालामासै एसेल' खालामनाय जाबाय खस्थ' मस्थ' बेखौनो एफा एफा राननानै जानोसैहाय बोथोरनि बोथोरनि एसे एसे राननानै जानोसै बेखौनो माथो खालामनो नोंलाय नेमनि एसे मोनजाबानो जाबाय ना नङाबा माथो खालामनो नोंसोरनाथ' लोगोफोरबो फैगोन बे मेल्ला मानसिफोर ना दे होमबा दोनथनोसै